मेरा नाम कपिल है मैं भोपाल में रहता हूँ मेरा छोटा भाई है मेरे मम्मी पापा हैं और मेरे दो बच्चे है एक लड़का हैं जोकि पाँच साल का है एक लड़की है जो कि सात साल की है दोनों बच्चे मेरे स्कूल जाते हैं मुझे घूमने फिरने का बहुत शौक है मै बारवीं कक्षा तक पढ़ा हूँ साथ ही में मैं ओ खेलने कूदने का भी शौक रखता हूँ मुझे साईकल चलाना भी पसंद है और मुझे भार बाहर बाहर जाना भी पसंद है इसी के साथ मैं बच्चों को भी बाहर घुमाने के लिए लेके जाता हूँ और मुझे अलग अलग खाना नया नया खाना भी पसंद है और मुझे खाना बनाना भी पसंद है और मैं बहुत ही ज़्यादा मतलब हंसी मज़ाकिया हूँ क्योंकि मैं हंसी मज़ाक भी बहुत करता हूँ और मैं किसी की बातों का बुरा नहीं मानता और साथ ही में कहीं अगर लड़ाई झगड़ा होता है तो मैं उनको भी समझाता हूँ इसी के साथ साथ मै समाज सेवा में भी आगे आता हूँ और लोगों की मदद करता हूँ ऐसे कई कार्य है जो मुझे बहुत अच्छे लगते है और मैं सभी की मदद भी करता हूँ